जीअं त असां तव्हां खां ऑडर ॾेई करे रोटी में दाल फ़्राय भाजी फ़ुलका चांवर कचरियूं आहे सभु तव्हां खां असां करायो होसि उहो असांखे तात्कालिक असांखे ॿाहिरि वञणो पए थो इन करे असां ही तव्हां जो इहो ऑडर केंसिल कराए ऐं असांखे रोटी न खपे इहो चई करे असांखे तव्हां जो हीउ ऑडर केंसिल कराइणो हुयो असां इन जे लाहे तव्हां खे फ़ोन कयी आहे त असां तव्हां तव्हां असांखे माफ़ु कजो अने असांखे रोटी वारो केंसिल ऑडर करे छॾिजो ईंअ असां तव्हां खे चवण लाइ फ़ोन कयी हुईसीं जय झूलेलाल